पंजवीह तारीख़ जो अ बहिराणो हो अवध उतोपिया में शादी जो बहिराणो रखऊं हुन टाइम ते अ असांखे वञिणो हो अवध उतोपिया हितां खां जामु परे आहे पर असां ओला बुक कराई हुइसि ओला बुक करे हू टाइम ते त अचे पर असांखे पहिरीं खां ई ॾाढी देरि थी वई तंहिं खां पोइ ओला में असां वेठासि उन जो ड्राइवर हेतिरो सुठो हो उन एतिरी शांति सां असांखे चयाईं की तव्हांखे किथे वञिणो लोकेशन त पाए छॾियो पर असां पहिरीं दफ़ा ई उते अवध उतोपिया विया हुयासि उते जो रस्तो बि असांखे ख़बरु न ऐं हेतिरी राति बि थी वई हुई ट्राफ़िक बि हेतिरो जामु हो पर उन हेतिरी शांति सां ई हेतिरी सुठी तरह असांखे मदद कई ऐं टाइम ते जिते असांखे वञिणो हो अवध उतोपिया जे बि जे गेट ते वञिणो परफेक्ट हुन ई गेट ते उन ई जॻह ते उन खे उन असांखे पहुचाईं त उन जो बिहेवियर बि ॻाल्हाइण में या उन में बि असांखे थोरो लॻो पिए डाउट की कीअं हुजे छा पाण उहो ड्राइवर जामु सुठो हो ऐं उन बिल्कुलु टाइम ते असांखे चयाईं तव्हां टैंशन न करो मां तव्हांखे जेको एड्रेस आहे उते बराबरु टाइम ते पहुचाए छॾींदोमांव ऐं हुन उन ई वांग़ुरु न जीअं चयाईं उहो ई करे ॾिनई उन परफेक्ट टाइम ते असांखे हुते पहुचाईं